असांजे राज्य में इलाही जादा त्योहार इलाही सभु त्योहार मल्हाया वेंदा आहे नी जंहिंमां ॾिआरी असांजो प्रिय त्योहार आहे जंहिंमें असां ॾिआरीअ में इलाही बढ़िया नमूने ॾिआरी मल्हाईंदा आहियूं नए साल वांगुर जंहिंमें असां ॾिआरीअ में सभु कोई घर खे सॼाईंदो आहे पहिरियों त घर जो साफ़ सफ़ाइयूं थींदियूं आहिनि तंहिंखां पोइ घर खे माण्हू सॼाईंदा नी ॾह ॾींअं महीनो खनि पहिरियों खां ई साफ़ सफ़ाइयूं करण थियण शुरू थी वेंदियूं आहिनि ॾिआरी ईंदी ॾिआरी ईंदी करे माण्हूं खे एतिरी खुशी थींदी आहे माण्हू पंहिंजा घर वर साफ़ कंदा नी हुनमें पंहिंजो बाद में पंहिंजे घर वर खे सॼाईंदा नी लाइटू लॻाईंदा नी अ ॾिआरी माता जी पूजा कंदा नी असां ॾिआरी ॾिआरी में सभु मिठाइयूं ठाहींदा नी पटाखा जलाईंदा नी इलाही मतिलबु इलाही असां त्योहार बढ़िया नमूने मल्हाईंदा आहियूं जंहिंमे असां ॾीया जलाईंदा आहियूं असां धनतेरस खां ई ॾीया जला जलाइण चालू करे वठंदा आहियूं ॾिआरी असांखे ॾिआरी वारे ॾींअं असां ॾिआरी माता जी पूजा कंदा आहियूं जंहिंमे असां मिठाइयूं मिठाइयूं ठाहींदा आहियूं मिठाइयूं घुराईंदा आहियूं असां घर खे सॼाईंदा आहियूं पूरो बढ़िया नमूने मंदिर खे सॼाईंदा आहियूं असां हिक ॿिए खे गिफ्ट ॾींदा आहियूं ऐं जीअं असां मिठाई ॾींदा आहियूं हिक ॿिए खे असां मिलण वेंदा आहियूं नए साल ॾींहुं खीरणी ठाहींदा आहियूं नए असां ॾिआरी वारी राति जो असां खीरणी ठाहींदा आयूं खीरणी पूड़ी ऐं कंहिं कंहिं त सत भाॼियूं बि चाढ़ींदा नी सत भाॼियूं ठाहींदा आहिनि जीअं कढ़ीअ में तव्हां सत भाॼियूं विझी वठो या सत भाॼियूं मतिलबु जीअं कुझु बि थियो कढ़ीअ में तव्हां सत भाॼियूं विझी वठो उहा सत भाॼियूं असां में मञीदा नी और असां ॾिआरी माता जी पूजा कंदा आहियूं असां मिठे में खीरणी ठाहींदा आहियूं खीरणी और पूड़ी खीरनीअ जो भोग लॻाईंदा आहियूं असां और असां ॿिए ॿिए ॾींहं असां हिक ॿिए सां मिठाई मिठाई ॾियणु वेंदा आहियूं घर मिलणु वेंदा आहियूं सभिनी खे ॾिआरी मुबारक चवंदा आहियूं ॾिआरी ॾिया ॾिआरीअ जूं वधाइयूं अथव चवंदा आहिनि सभिनी खे और हिन बहाने असांजे घर जूं बि सफ़ाइयूं थींदियूं आहिनि भई हूअं त सफ़ाइयूं असांखां थींदियूं न आहिनि लेकिन इन बहाने ॾिआरी ॾिआरी ईंदी आहे त माण्हू महीनो खां ई अॻु शुरू करे रखंदा आहिनि पंहिंजा जेके नया ॿासण बि हूंदा सेटियुनि में माण्हू उहे बि कढी करे धोईंदा आहिनि हा भई ॾिआरी अचे थी ॾिआरी में लॻंदो आहे न की हल सॼे घर जी हूअं त सफ़ाई थींदियूं न आहिनि ईअं साल में हिकु दफ़ो ॾिआरी थींदी आहे त सभिनी खे लॻंदो आहे हीअ बि साफ़ करे वठू असांखे त कोई कम जी बि थोरो लॻंदी आहे नी हे बि थोड़ो साफ़ कर उहो बि साफ़ कर सफ़ाइयूं महीनो खनि अॻु खां ई शुरू थी वेंदियूं आहिनि लेकिन ॾिआरी में इलाही बढ़िया मज़ो ईंदो आहे जय झूलेलाल